हेयौ अहाँके कहने छलिए जे हम आठ बजेमे गड़ी लऽ कऽ आबैके लिए गाड़ी लऽ कऽ हमरा कहीँ जाइके रहै से आठ बाजि गेल हँ अभी तक ले अहाँ नहि अएलिए हन अँइ से नहि अएलिए हन से हमर काम खराब केने हमरा जाइके रहै हुआँ से नहि अएलिए हँ अहाँ किएक नहि अएलिए आठ बाजि गेल अहाँ नहि अएलिए हँ हमरा तऽ गाड़ी छुटि गेल अहाँ किएक नहि अएलिए हम जाइ छी अपन हुआँ से आबै छी तऽ हम पाँच गोटाके लऽ कऽ बैठाएब पनचैती अहाँ किएक गलती केलिए किएक नहि अहाँ समयपर अएलिए गाड़ी लऽ कऽ जब गाड़ीके बात कएने रही कहलिए अहाँके आठ बजे हम पहुँच जाएब तब अहाँ किएक नहि आठ बजे अएलिए समय से अँए हमरा तऽ हुआँ काम खराब भऽ जेतै ओनामे अहाँ तऽ गाड़ी लऽ कऽ समयसँ नहि पहुँच पेलिए तऽ हमरा तऽ समय पर हुआँ जाए ने पड़तै यौ जेबे ने कर लेकिन हम आबि रहली हँ तऽ अहाँके पाँच गोटा लगाकऽ अहाँके हम पनचैती बैठाएब बुझलिए अहाँके समय से क्लियर बात केलिए तऽ अहाँ किएक नहि अएलिए अहाँके गलती भने हम आबै छी पाँच गोटाके बैठाकऽ तब हम बुड़बक बनाएब अहाँ किएक अहाँ समय लेलिए जे हम आठ बजे आठ बजेमे आ कऽ अहाँ समयसँ नहि अएलिए किएक हमरा तऽ ओहि जगहपर जाइके हइ कहीँ जाइके हमरा घर जाइके रहै आओर तब से कहली हम आइ जाएब आठ बजेमे अहाँ आठ बजे किएक नहि पहुँचलिए किएक अहाँ गलती केलिए अँए हमरा तऽ पहुँचैके रहै लेकिन अहाँ गलती ने केलिए यौ हमरा तऽ नहि पहुँचेलिए किएक झूठ बाजलिए किएक नहि पहुँचेलिए अँए हमरा तऽ हुआँ जाइके छलै आठ बजे आओर तब जाके जे अहाँ नहि अएलिए झूठ बाइजि आठ बाजि गेल अभी तक ले नहि अएलिए तऽ हमरा तऽ कोनो गाड़ीसँ वहाँ जाइके हमरा घर जाइके हइ तब जाके किएक झूठ बाजलिए अहाँपर पनचैती बैठाएब बुझलिए अहाँ किएक गलती केलिए किएक नहि पहुँचेलिए हुँ समय से तऽ अहाँके आबैके रहै तब किएक नहि अहाँ पहुँचेलिए किएक समय से अहाँ नहि अएलिए लेट केलिए समयके भैलू नहि हइ